हमसब मुल रुपसे कानुनी दस्तावेजमे जमीं रजिस्ट्री करेनाइ आओर केनाइ एहि दस्तावेजके बेसी जे छै से अनुभव केलिऐ हैं ओ अहाँकेँ रजिस्ट्री ऑफिसमे जे छै भेट जाइ छै मुन्शी ओहिठाम रहै छथिन आओर मुन्शी जे छथिन से टोटल खाता खेसरा रकवा एहि सभ जे छै से सभटा हुनका सभके जे चाही से लिखकऽ दै छियनि आर ओ सभ जे छै से स्टाम्पपेपर पर जे ओतै हुनका सभ लग उपलब्ध रहै छै आर ओ स्टाम्प पेपर पर जे छै से सभटा लिखै छथिन बेचै वला खरीदए वला रकवा कते छै राशि कते छै ई सभटा जे छै से ओहिपर ओ सभ लिखै छथिन आओर हमसभ जे छै से ओकरा देखलाक बाद जे छै से सन्तुष्ट भेलाक बाद ओ जे छै से रजिस्ट्री ऑफिसर लग जाइ छै निबन्धन कार्यालय आओर ओहि कार्यालयमे जे छै से जमीन रजिस्ट्री होइ छै निबन्धन होइ छै ओहिके बाद कानूनी दस्तावेज जे छै से कोर्ट कोर्टमे सेहो जे छै से मुख्य रुपसे किछु एहन अनुभव रहल हैं क़ानूनी दस्तावेजकेँ जाहिठाम वकीलके राखिकऽ जे छै से वकालतनामा पर जे वकालतनामा कोर्टेमे भेट जाइ छै ओहि वकालतनामा पर जे चाही से दस्तखत कऽकऽ हमसभ अपन पक्ष जे छै से दै छियै जे विपक्षके रहता सेहो अपन दै छथिन वकीलकेँ आर ओ कोर्टमे जे छै से वकील हमरा पैन मुकदमाके या अपन धरा या एफआइआरके जे छै ओहिपर बहस करै छथिन आर विपक्ष जे छै से अपन बहस करै छथिन तऽ ओहिमे भी जे छै से पेशीके कागज लागै छै ओहिमे जे छै से कोर्टमे जे वकालतनामा छै से लागै छै बीच बीचमे जे छै से तारीखक लेल जे छै से सेहो लागै छै ई सभटा कोर्टेमे उपलब्ध भऽजाइ छै आर ई दस्तावेज हमसब जे छै कोर्टे द्वारा पेश करै छी